मां नंढे हूंदे खां ई बुनाई सिलाई शुरू कई छो जो असां गुॾा गुॾियुनि जी रांदि कंदा हुआसीं त असां गुॾियुनि जे लाइ फ्रॉक ठाहींदा हुआसीं मुंहिंजी माउ माउ मूंखे गुॾियूं ठाहिण सेखारियूं हुयूं कपिड़े जूं त गुॾियूं बि ठाहींदा हुआसीं उन्हनि जा कपिड़ा बि ठाहींदा हुआसीं तॾहिं खां ई शौक़ु जाॻियो तंहिंखां पोइ वॾा थियासीं मुंहिंजी भेण खे बि सिलाई ईंदी हुई त मां उन खे गर्ज कंदी हुअसि त भई मूंखे हीअ फलाणीअ करे ॾिए मूंखे पेंट पजामो कटे करे मूंखे सिबी ॾिए उहो नखरा कंदी हुई पोइ मां व खणी करे कपिड़ो चाङनि मां ॿाङा मिड़ई कटे पिटे पंहिंजा ठाहे छॾींदी हुअसि उन में कपिड़ो बि चङो ख़राब कयो मूं पर सिखी वियासीं ईअं आहिस्ते आहिस्ते करे सिखा वियासीं ऐं तंहिंखां पोइ जवानीअ ताईं ईंदे ईंदे त पूरी सिलाई सिखी वियासीं ऐं स्वेटर वग़ैरह बुन ठाहिण करणु इहो सभु ईंदो हुओ ठाहींदा हुआसीं

ऐं तंहिंखां सवाइ हिननि जे लाइ बुनाई करे स्वेटर ठाहिणु पंहिंजे लाइ स्वे कार्डिगन ठाहिण ऐं शॉल ठाहिण ऐं चङा कमु कंदा हुआसीं तॾहिं खां ई शौक़ु आहे नंढे हूंदे खां बसि